हाँ नमस्कार भैया और क्या हाल है बताएँ हम सेवा में उपस्थित हैं है आप कहाँ से बोल रहे हैं साहब हाँ तो एक आप तो एक बार आप हमारी दुकान पे आइए आप एक बार देखिए देखने के बाद आपको लगेगा कौन कौनसी बुक है वो सारी बुक एवलबिल है जैसा आप कहेंगे वैसे है ना और में अगर पुरानी बुक लेते पुरानी और नई दोनों बुक उपलब्ध हैं ठीक अगर पुरानी बुक पुरानी बुक लेते हैं तो प्रिन्ट रेट से फॉर्टी पर्सेन्ट डिस्काउंट है नए और नई बुक लेते हैं तो प्रिन्ट रेट से टेन पर्सेन्ट डिस्काउंट है हाँ हाँ आप चाहे वो दर्शन की वो किताबें हों या धर्म की किताबें हों या अर्थ क्षेत्र की किताबें हों या किसी विषय की किताबें हों आप हा सारी सारी किताबें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं

हाँ अग नहीं अगर आपको अगर प्रोपेर ऑर्डर है थोड़ा सा जा क्वाटर मतलब कि बिल बड़े अमाउन्ट का है तो होम डिलीवरी भी हो जाएगी आप जहाँ कहेंगे वहाँ आपके यहाँ घर पर या किसी पर्टीकुलर प्लेस पर वो उपलब्ध करा दी जाएगी

नह नहीं नहीं वो सेवा भाव में रहेगा उसका कुछ अलग खर्च नहीं रहेगा वो सेवा भाव में रहेगा क्योंकि ग्राहक और

हाँ हाँ हाँ कह तो रहे हैं बहो सारी रेंज है आप यहाँ इवेन कि आप पोलिटिकल मेगज़ीन खेल की मेगज़ीन या फिर किसी प्राइमेरी प्राइमेरी फिल्ड से लेके इंजीनियरिंग और ये डिप्लोमा और सारी ब सारी किताबें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और अलग अलग राइटर की उपलब्ध हैं कुछ एन सी आर टी की भी हैं इस्टेट बोर्ड की भी हैं हाँ तो मैं बता तो रहे हैं कि नई बुक पर प्रिन्ट रेट से दस परसेंट और पुरानी बुक पर फॉर्टी परसेंट हाँ हाँ हाँ हम तो हाँ तो हम इंतेजार करेंगे कब तक आएँगे अच्छा आपका शुभ नाम अच्छा अच्छा ठीक ठीक मैं अनिल सिंह बोल रहा था ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक हम इंतेजार में रहेंगे ठीक सर नमस्कार